हँ के ओ हमे स्वाति स्वाति

विशेष हँ मतलब बताउ हम बाहसँ आयले छियै पूर्णियाके बारे मे कुछ जानकारी कुछ मतलब हँ कुछ फेमस जगह हँ हँ

ओ ठीक ओ बहुत ओ हँ हँ हँ ओ बहुत फेमस फेमस मन्दिर छै तऽ शक्ति शक्तिशालीसभ आओरसभ बताउ तब ओ पार्कसभके बारेमे आओरो रेस्टोरेंटमे मतलब खानासभ कोन कोन फेमस छै आओर कोन कोन अच्छा लागैत छै भेजमे मोमोसभ ओ अच्छा छै तब ठीके छै तब कभी एबो पूर्णिया हमहुँ तऽ एनयमे तऽ एने पूर्णिया पूरा नहि गाँव एनेमऽ छियै अभी अभी नहि मतलब मरंगा एने ठीके छै